जय झूलेलाल साईं मां हितां उबर ऐप तां हिकु कैब बुक कराई आहे लाजपत नगर खां रोहिणीअ ताईं ऐं मूंखे हिकु कलाकु थी वियो आहे ऐं मुंहिंजी लोकेशन ते कोई कार न आई आहे त तव्हां मूंखे ॿुधाइ सघंदा की उते केतिरी देर में पहुचंदी छो जो मूंखे किथे इमरजंसी में उते पहुचणो आहे ऐं